आङो जोंनि गामिनिफ्राय नेपालाव मोनसे पिकनिक जानायाव थांदोंमोन बे पिकनिक जानो थांनायाव आङो लोगोसेयैनो जोङो गासिबो मोनसे मेगननि मेडिकेलाव हाबहैनायसै आरो बे मेडिकेलाव हाबनानै जोङो गावगावनि मेगनफोरखोबो नायनायसै नायनानै जोङो गावगावनि मेगननि बेमारनि सोमोन्दै ड'क्टरजों रायज्लायनानै जोङो गोबां गाव गावनि मेगननि सोमोन्दै सिखिदसाबो लाबाय लानानै बिनिफ्राय जोङो बेवहायनो गोबां मुलिबो लाबाय आरो लोगोसेयावनो जोङो बे ड'क्टर खानायावनो गावबागाव हानायफोरा ससमा गंफा गंफा बायनानै लाबाय बिनिफ्राय जोङो नेपालाव दावबायनायजों लोगोसे जोंनि मेगनखो जोङो दिनथिनो मोननानै जोबोर मोजां मोन्दों मानो होनोब्ला जोङो पिकनिक जानायजोंनो लोगोसे जोंनि जे रंजानाय बे रंजानायजों लोगोसेनो जोङो गोबां गाव गावनि देहानि मेगननि उसुबिदाफोरखो जोङो दिनथिफुंनानै बेसेबा गोजोननाय मोनबोदों बिनि उनाव जोङो नेपालनिफ्राय फैफिननानै जोङो लामा लामा फैनानै जों क'क्राझार टाउनाव साहा लोंफैनायसै आरो बे साहा गलायाव जोङो बेसेबा गाव गावनि लुगैनायिबायदि मुवा बेसादफोरखो जोङो जादोंमोन आरो लोगोसेयावनो जोंनि जि मोजां मोजां मेगनाव गोलैनाय मुवा फिथाइ सामथाइ बायदिसिनाफोरखौ जोङो क'क्राझार टाउनावनो बायनानै लाबोदोंमोन बिनिफ्राय जोङो फैयै फैयै जोंनि बे पाठसाला टाउनखो मोनफैबाय मोनफैनानै जोङो पाठसालानिफ्राय जोंनि सिमला मोनसे बाजाराव मोनफैनायसै आरो मोनफैनानै जोंनि बे गावनि मोनसे ओ खाथिसिननि जे बाजार बे बाजाराव थानानै जोङो बेसेबा गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंफोरो रंजानानै बे सिमला बाजारनिफ्राय जोङो गासिबो गाव गावनि न' फारसे थांनायसै बिनिफ्राय जोङो जोबोर गोसोखौ मोजां मोननायसै जे जोङो मोनसे पिकननिक जानाय एबा बायजोआव थांनानै जोङो बेसेबा गोसोनि साननायफोरखो जाफुंहोनानै जोङो बेसेबा गोजोनग्लायनाय मोननायसै